आं नोंनाव अमा सोंहरदोंमोन अमा बायनो दामखौ नों बेसेबां बेसेबां खालामदों मासेआव आं मोनबा एसे खमाव लानो नागिरदोंमोन आरो दाम मिलायब्लाथाय गाबोनफोर लांफैनो नागिरदोंमोन अ' नायबा थांनानै मिलाय दामफोरखौ खमायनांगोन अमा फिसाया अबे बायदिया मा बायदि बेफोरखौ मालजों दामजों मिलायनांगोनना फानग्राजों बायग्राजोंसो मिलायलायनांगोन नालाय आंबो आंबो दाम गोसाखौबो मोजां मोनब्ला लानो हागौ आरो अमाखौ नायनानै अमा दाम खालामनानै आंबो नायनानै बायनांगोन थांगोन दे गाबोनो आङो अमाया बुन्दि दना गैया आरो अमा बुन्दि माबेसे बुन्दा माबेसे दे आङो बुन्दिखौबो बुन्दाखौबो लांगोन बायनानै दाम मिलायब्लाथाय औ दे जागोन दे आंबो बायग्रासो नालाय नोंनाव नायग्रोनांगोन आवगोल आंबो मिलायनाय बायदिब्लासो लाबोगोन नालाय दाम मिलायब्लासो बायगोन आंबो दाम मिलायाब्लाथाय बाया आरो आंथ' फाइखारिसो फान मा फानहैग्रा बेलेकआव दे जागोन दे